हैलो हा दीदी झूलेलाल जय झूलेलाल

हा दीदी चओ हा दीदी ॿुधायो कहिड़ी खपे हा खोड़ आहे पंहिंजे जो मूं वटि आइस्क्रीम जा फ्लेवर में त तव्हांजे वटि चॉकलेट आहे बटरस्कॉच आहे वैनिला आहे स्ट्रॉबैरी आहे मैंगो आहे हा दीदी मिली वेंदो तव्हांखे कहिड़ी खपे कोन आहे पंहिंजे वटि कप आहिनि फैमिली पैक सभई आहिनि ॿ फैमिली पैक कोन घणा खपनि ॿ कोन ऐं ॿ फैमिली पैक हा हा दीदी दीदी पंहिंजे हिते जी केसर आइस्क्रीम ॾाढी फेमस आहे त हूअ त

अघि तव्हांखे हिकु पवंदी सठि रुपए जी

राजभोग तव्हांखे पवंदो पंजाह रुपए जो

जेकी हा जेकी तव्हांजी सभु सभिनि खां पोइ पुराणी दुकानु आहे अमेरिकन नट्स बैस्ट पवंदी फैमिली पैक में तव्हां वटि बटरस्कॉच आहे वैनिला आइस्क्रीम आहे मैंगो जो आहे अमेरिकन नट्स जो आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ॿ कोन हिकु सैकेंड जी मां लिखा थो ॿुधायो वरी ॿ बटरस्कॉच कोन फैमिली पैक हा अमेरिकन नट्स जा हा हा ठीकु आहे ॿ अमेरिकन नट्स चारि राजभोग जो कप हा हा हलो ठीकु आहे दीदी पंज सौ सठि रुपिया दीदी पंज सौ सठि रुपिया दीदी मुंहिंजो हीअं ई नंबर आहे तव्हां गूगल पे करे छॾियो ऐं मूंखे ऐं व्हाटसप ते एड्रेस मोकिलियो मां मोकिले थो छॾियां जी दीदी ॿियो कुझु जय झूलेलाल